हा मै हा मां मैक रियल्टर्स मां थो ॻाल्हायां तव्हां केरु ऐं तव्हांखे छा खपे हा हा हा अछा हा ज़रूर करे जी मां ई मालिक आहियां तव्हां ॿुधाए सघंदा तव्हांखे घणे वाले जो मतिलबु जॻहि खपे घणे गज जो खपे ओके अछा अगरि तव्हांखे चारि सौ गजु खपे त हिते मां तव्हांखे इलाइक़ो ॿुधायां थो इलाइक़ो आहे जीअं ग्रेटर कैलाश हिकु ग्रेटर कैलाश ॿ चारि सौ वाले जा हिते जॻहि हूंदा आहिनि हिते हिकिड़ो एम ब्लॉक आहे हुते चारि सौ वाले जो हूंदो आहे ऐं आसे पासे आहिनि ग्रेटर कैलाश टू में बि चारि सौ वाले जा प्लॉट आहिनि ऐं हिते मेट्रो जी एक्टिविटी बि आहे आसे पासे हॉस्पिटल बि आहिनि तव्हांजे लाइ एयरपोर्ट बि लॻभॻि वीह किलोमीटर पवंदो ऐं रेलवे स्टेशन ॾह खां वठी सोरहं किलोमीटर ताईं नई दिल्ली ओल्ड दिल्ली तव्हांखे पंजुवीह किलोमीटर पवंदो त तव्हांखे किथे खपे हा तमामु घणा स्कूल आहिनि त डॉन बॉस्को स्कूल आहे ग्रेटर कैलाश टू में ब्लू बैल स्कूल आहे कैलाश कॉलोनी में दिल्ली पब्लिक स्कूल आर के पुरम में आहे त हुते बस बि ईंदियूं आहिनि त मदर मदर्स इंटनेशनल स्कूल आहे आसे पासे में तमामु घणा स्कूल आहिनि लेकिन मूंखे वक़्तु ॿुधाइजो मूंखे असां वटि असां बिज़ी रहिंदा आहियूं असां वटि तमामु ग्राहक तमामु हूंदा आहिनि त मूंखे हिकु ॾींहुं पहिरीं ॿुधाइजो त असांखे तव्हांखे ॾेखारण जे लाइ मुंहिंजो माण्हू तव्हां सां वेंदो ऐं असांखे वक़्तु ॾिजो ज़रूरु ठीकु आहे ठीकु आहे ऐं तव्हांखे प्राइस ॿुधायां या छा त पहिरीं ॾिसंदा तव्हांजी प्राइस घणी आहे तव्हांजो बजट घणो आहे चारि चारि चारि सौ वाला जेको हिते मिलंदो मूंखे प्राइस हा ठीकु आहे मूंखे प्राइस ॿुधाइजो मां त जय झूलेलाल